नोंथांमोननि सिम आं खावलायनाय जायो जोंहा गोरिब मानसि नालाय मालाबा सानसेबा

रिन दाहार लानांगौ जायो जोंहा बेनिखायनो जोङो नोंथामोननिसिम जेन'बा एसेफोर सहायफोर मोननायफोरबा